अ मा मा अ फैसायाथ' दङ आ मा माब्ला नांगौमोन अ दे लांनो हागोन ए अ आंथ' हरनाया हरदों पारसेन्टआसो आं थारमाने जौसेयाव जि राङै माने दाहार होदों पारसेन्टआव आरो पारसेन्टखौ आं माहाय बारा लादों आं बिदिनो सलिगासिनो दङ अ आरो माबा खालामनांगोन ओइ जायखालि जे नोङो माने ल'नखो लागोन बे सानखालि दलिल गांसे लाबोनांगोन ओ दलिल आरो आरो माबा खामनांगोन ओइ सुदखो ओ दानजुबनायनि उनावनो सुदखौ माने होनांगोन जाहाथे अ अ फैसाखो होनांगोन ओ जाहाथे बेखौ गोसोआव लाखियो आरो फंबाया बेसां नांगौ होन्दोंमोन अ ओ साखि नांगोन साखि नांगोन अ अ बेसां नांगौ होन्दोंमोन अ दे होमब्ला जागोन दे आं बेंकनिफ्राय दिहुनना लाबोगोन ओ नाथाय गोसोआव लाखि आरो फंबाय जाहाथे होनाय समाव ओ फैसाखौ सबखौ माने अ माने आगोलाव सानैसो मानसिया बे आगोलाव सानैसो मानसिया रां दाहार लानानै बे होनाय समाव फैसाखौ होयाखैना आं गिनोबो ओंखारो समाव सुख'वा दे होमब्ला गाबोन फैदे मोननाय लायगोन दे बेयाव अ दे दे दे